जी हमने ड्राइँग क्लास में भाग लिया जिससे यह अनुभव होता है कि जो हाँ जैसे कि जो व्यक्ति किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से उसको हूबहू मतलब अपनी कॉपी में उतार सकें कला का हम ड्राइँग का मतलब यह है कि जो ऐसा ड्रामइंग बनाएँ कि किसी भी चीज़ को देख कर एक दम सेम टू सेम टू कॉपी करके उसको सामने रख दें जैसे आप खड़े हैं चल रहे हैं बोल रहे हैं डोल रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे अंदर अगर कला है तो हम आपको उस सारी प्रक्रिया को अपनी ड्राइंग बुक में उतार सकते हैं ड्राइंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हर किसी के अंदर थोड़ा बहुत होता ही है बच्चे होते हैं मतलब पढ़ाई करना सीखते हैं तो सबसे पहले कुछ ना कुछ ड्रॉ ही करते हैं कॉपी में किसी तरह की लाइन खींचना गोला बनाना वे सभी एक ड्राइंग ही है तो ड्राइंग बहुत ही अच्छी चीज़ है ड्राइंग को ध्यान देना चाहिए ड्राइंग बनाते समय ध्यान दें कि मतलब अच्छे से अच्छी ड्राइंग बने ड्राइंग का मतलब ये होता है कि ड्राइंग जैसे कि हम कर रहे हैं तो ध्यान दें कि हमारा पैंट क्या है कॉपी क्या है ब्रश क्या है सब कुछ टीचर बहुत ही अच्छी तरह से ड्राइंग करना सिखाते हैं टीचर का मतलब वह होता है कि अनुभव होता है टीचर लोग काफ़ी अनुभवी होते हैं जो हमें भी अपना अनुभव सिखाने की कोशिश करते हैं जो हमें सिखाते हैं कि ड्राइंग करो कैसे क्या करना है कैसे क्या करना हैं क्या नहीं सब कुछ बताते हैं अच्छी तरह से डिटेल में ड्राइंग बनाते वक़्त हम फूल बना रहे हैं कोई तो अच्छी तरह उसका ड्राफ़्ट बनाएँगे पेंसिल की सहायता से ड्राफ़्ट बनाएँगे फिर उसको एक अच्छी तरह से सेट करेंगे फिर हम उसको पेंट पेंटिग्स के सहारे से पेंट और ब्रश का सहारा ले करके उसको अच्छी तरह से पेंट करेंगे पेंट करने के बाद उसको हम दिखाएँगे मतलब जितनी अच्छी सफ़ाई रहेगी जितना अच्छा ब्रशिंग हुआ रहेगा पेंटिंग उतना ही गुड लुक उसका आएगा तो उसको ध्यान देना चाहिए कि हमारा ब्रश और पेंट अच्छी क्वालिटी का हो तो पेंट और पेंट करते वक़्त मतलब ध्यान दें कि मतलब कुछ मतलब मिश्टेक ना हो उसमें ड्राइंग एक अच्छी चीज़ है ड्राइँग करना चाहिए जो कॉमन है सब कोई करता ही है और ड्राइंग करना